पूर्णियाँमे जब गर्मी हेतै तऽ बहुत ज्यादे गर्मी होइ छै कुछ ज्यादा ही गर्मी होइ छै आओर एहनो गर्मी होइ छै ताकि मतलब जेना मतलब ई गर्मीमे मतलब सभ पढ़ै लिखै नहि सकै छै कोइ कोनो काम नहि करि सकै छै आदमीसभ भी जे बेरोजगार रहै छै ऊ तऽ घरमे बैठल रहै रहै ही छै आओर जे काम करै छै ओ ओ भी काम नहि करि सकै छै गर्मीके वजहसँ आओर हमसभ पढ़ि नहि सकै छियै स्टुडेन्टसभ जे छै ऊसभ किछु पढ़ि नहि सकै छियै गर्मीके वजहसँ पूरा पङ्खा वङ्खा लगैते रहै छियै हमेशा पानि वानि पीते रहै छियै आओर गर्मी हमरासभके बर्दाश्त नहि होइ छै एतेक गर्मी बढ़ि जाइ छै ऊपरसँ आओर जब ठण्डाके मौसम आबै छै जाड़ जाड़मे भी बहुत कुछ ज्यादा ही जाड़ हो जाइ छै ऊपरसँ ओकरमे एतेक हमे सभ कम्बल उम्बल ओढ़िके रहै छियै तकिया सभकुछ आओर पानि बरसाके मौसममे भी पानि हमेशा बरसते रहै छै कादो किच्चर हो जाइ छै कादो किच्चर होइते रहै छै हमेशा रोड कात नाला वाला सभ भरि जाइ छै तऽ आदमी सभ कतहु किछु नहि करि सकै छै ई मौसम के चक्र जलवायु पूर्णियाँके जे छै नहि ठीक नहि छै एकरा ठीक होना चाहिये रहय लेल लेकिन नहि छै की करियै हम आओर